आं थिंगिं बसुमतारी आं देरसिनमोन जोंहा न'खराव बिब' बिनानावनि मादाव हिनजाव साथाम हौवा साथाम जोंहा आंनो देरसिन ओमफ्राय बिदिनो बिमा बिफा दा बिफा गैला बिमा दङ बुरैथारबाय ओमफ्राय मावनानै दांनानै जायोमोन न'खराव साख्रि गैया जोंहा ओमफ्राय बिदिनो उन्दै समाव आंनो देरसिन नालाय आंजों खारफायोमोन आंजों खारफायोमोन बिसोरो आंनि फंबाय बिनानावफ्रा जों हिनजाव साथाम हौवा साथाम दा संसाराव हाबजोब्बाय आरो बिसोरो गाव गावबागाव फंबाय साथामाबो आलादा जाजोब्बाय ओमफ्राय दा आरो बिनानावाबो हाबा जाजोब्बाय दा बिनानावा बिराद दुखुथिया गाबनोसो ओंखारलायो आंहा सेमोन थांनाय बोसोराव माबा जादों गावबो थाल लायासै बिनानावा मा होनोमोनलाय प्रेसार प्रेसार जानानै दाक्टारनाव लांबाय बङाइगावआव दाक्टारनाव लांनायावनो थैनानै थांबाय ओमफ्राय दा गैला जोङो दुइसिन देरसिनजों दङ हिनजावफ्रा ओमफ्राय हौवाफ्रा साथामबो दङ ओमफ्राय दाथ' बिसोरो दङ आंबो दङ मोजाङै मोजां थांनानै दङ बिनानावजों आंजों दा अनलायलायो आलासि जालायो थांलाय फैलाय ओमफ्रायथ' बिदिनो थाखा फैसाबो हरथ'लायो अन्नानै लोमजानाय साजानाय नायलायो खबर लालायो